उतर प्रदेश में समाचार मीडिया स्थानीय राष्ट्रिय ऐं अंतर राष्ट्रिय समाचारनि खे कई माध्यमनि सां कई ज़रिए सां कवर कंदी आहे जंहिंमें प्रिंट मीडिया आहे ऑनलाइन पोर्टल आहे टेलीवजन ऐं रेडियो प्रसारण बि शामिल आहे उहे अलॻि अलॻि माध्यम सां जानकारी कठियूं करे कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे पंहिंजे पाठकनि खे पंहिंजे पंहिंजे शोताउनि जे लाइ उहो प्रसारित कंदा आहिनि प्रचारित कंदा आहिनि जीअं स्थानीय समाचार आहिनि त स्थानीय समाचार आहिनि त स्थानीय समाचार मीडिया उत्तर प्रदेश जे अलॻि अलॻि ज़िलनि ऐं शहरनि में जेके बि घटनाऊं घटित थियनि थियूं उहे असांखे ॿुधाईंदा आहिनि चाहे जीअं राजनैतिक घटनाऊं हुजनि चाहे सामाजिक मुदा हुजनि अपराध हुजनि या विकास जूं कोई परयोजना हुजनि उहे सभु कवर कंदी आहे ऐं राष्ट्रीय समाचार पूरे देश जे लाइ महत्वपूर्ण जेके घटनाऊं आहिनि उन खे कवर कंदी आहे जीअं चुनाव थिया आर्थिक नीतियूं थियूं राष्ट्रीय विकास योजनाऊं आहिनि यां सामाजिक मुद्दा आहिनि ऐं इन तरह जूं अंतर राष्ट्रिय समाचार बि मीडिया पंहिंजो कवर कंदी आहे जेके दुनिया भर में जेके महत्वपूर्ण घटनाऊं थियनि थियूं पियूं जीअं वैश्विक आर्थिक रुझान छा आहे राजनेतिक संकट छा आहे या मानव अधिकार छा आहे इन करे इहे सभु मतिलबु इहो कवर कंदियूं आहिनि ऐं हिकु ॾाढी वॾी भूमिका निभाए रहियूं आहिनि